سب سے زیادہ اہمیت کس کو دینی چاہیے اب میں اپنی بات کرتا ہوں سب سے زیادہ میں جس کی عزت کرتا ہوں یا میں جس کو اہم سمجھتا ہوں اپنی زندگی میں وہ ہیں میرے والدین والدین کی ہر بچے کو اہمیت دینا چاہیے ان کی عزت کرنا چاہیے کیوںکہ ان کی زندگی میں وہی ان کا وقار ہوتے ہیں اور وہی ایک ایسے دو لوگ ہوتے ہیں جو ان کی پرورش کرتے ہیں ان کو پالتے ہیں ان کو سینے سے لگا کر پال پوس کر بڑا کرتے ہیں اپنا خون پسینہ پلا کر محنت کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ اونچے مقام پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کو دینا ہے تو وہ ہیں ہمارے والدین سب سے زیادہ اگر کسی کو اہمیت دی جانا چاہیے وہ ہیں والدین شکریہ